ہیلو جی کاشف ریسٹوراں سے بات کر رہے ہیں جی میں نا آپ کے یہاں سے آڈر دیا تھا دال مکھنی شاہی پنیر کا جی تو جی میں جے اپنا آڈر جو ہے اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ چینجز کرانی ہے جی جی جی مجھے جیسے شاہی پنیر جو ہے وہ میں نے پہلے آپ کے یہاں سے ہاف کرا تھا اب فل کر دیجیے اور دال مکھنی جو ہے وہ ایز اٹ از رکھیے گا اس میں جو ہے پالک پنیر ایڈ کر دیجیے جی اور مکس ویج کی سبزی ایڈ کر دیجیے جی تو اور جو روٹیاں تھیں میں نے اس میں آپ کو نان دیے تھے نان بولے تھے دو نان آپ اس کے بجائے چار بٹر نان کر دیجیے اور دو گارلک نان جی جی جی صحیح ہمم تو اور اس کے علاوہ میٹھے میں جو ہے وہ آپ رس ملائی ایڈ کر دیجیے دس دس پیسیز چاہئے

ٹھیک ہے جی اور جو آڈر ڈیلیور جو کریں گے آپ اس کی ٹائمنگ بھی میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ آٹھ بجے ڈیلیور کرنا ہے اب آپ دس بجے تک ڈیلیور کریے گا ٹھیک ٹھیک